हमसब मिथिला कऽ बासी आओर पांँचटा जे छै देश कऽ नाम बता रहल छी जाहिमे भऽ गेल भारत अमेरिका इंगलैंड न्यूजीलैंड जापान